सर गुड मॉर्निंग सर मैं सतेंद्र पारासर बोल रहा हूँ सर मेरा निवेदन है कल मैं कॉलेज आ रहा था तो कहीं मेरा जो आईडी कार्ड है वो गुम हो गया सर में जी सर सर मुझे कंफ़र्म है मैं चोपड से निकला था और स्टेशन के बीच में कहीं गिर गया सर वो ढूंढने के लिए सर मैं पैदल पैदल चौपड़ से और स्टेशन तक गया लेकिन किसी अन्विघ्त व्यक्ति ने वो शायद उठा लिया है तो सर उसके लिए क्या क्या जो है कार्य करना है मुझे ये बताएं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर पहले भी शुल्क दी थी ना तो दोबारा भी शुल्क चाहिए अच्छा सर शुल्क पचास रुपए और फ़ोटो सर उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स और उसकी आवश्यकता है संलग्न करने के लिए सर जैसे वो पहले वाला जो मेरा परिचय पत्र था वो तो गुम हो गया अब वो आप बोल रहे हो मेरे पास तो आधार कार्ड है सर क्लास टीचर तो सर कल छुट्टी पर हैं अच्छा सर परसों तो फिर उनके सिग्नेचर ही करवाने हैं या उनसे भरवाना है पूरा फ़ॉर्म सर तीन दिनों से पहले जैसे मैं रोज़ कॉलेज आऊंगा तो वो उसको आने जाने के लिए फिर क्या व्यवस्था होगी जी सर जी सर उसके अलावा कोई वैसे कोई जैसे हम अंदर कॉलेज में आएं वैसे कोई परेशान वगैरह तो नही करेगा कोई टीचर वगैरह जी सर जी सर नहीं जैसे अपने आप प्रिंसिपल साहब हो और आप जो हम ऑफ़िस में वो क्या नाम है क्लास में जाएंगे तो वहाँ कोई परेशानी वगैरह तो नहीं होगी बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको कार्ड जारी करने के लिए और अति शीघ्र कार्ड जारी करें उसके लिए सर मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि गलती से गिर गया था वो करण क्या है कि मैं जो है पैदल जा रहा था तो कोई जानकार मिल गया तो उसको मैंने पैसे निकाले थे जेब से तो अचानक से गिर गया हाँ सर ये गलती तो मुझसे हुई है खैर मैं उस गलती की क्षमा चाहता हूँ लेकिन फ़िलहाल मुझे नया कार्ड जारी करने की कृपा करें आप हाँ सर अब मैं आगे से ध्यान रखूंगा ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी और अपनी ज़िम्मेदारी को परिपूर्ण तरीका से निभाउंगा मैं और शायद मैं ये अंतिम गलती मानो इसको आप ओके सर धन्यवाद सर धन्यवाद